हाँ हाँ बोलिए हम्म हम्म हम्म जैसे शादी शादी के लिए या जनरल में हा यह तो इसमें जो है सिर्फ़ बाल कटिंग है कि मसाज भी करवाइएगा शरीर भी है बाल दाड़ी दोनों क्या अलग अलग ही अलग अलग रेट में बता दें क्या सब का अलग अलग चार्ज बताऊँ जैसे बाल का जो है लड़का कटिंग कटवाइएगा तो उसका है चार सौ ठीक है दाढ़ी जो है उसका सैविंग का दो सौ रुपये है प्लस मसाज करवाइएगा तो उसका भी दो सौ रुपयये है ओके फेशियल अगर करवाते हैं तो फेसियल दो तरह का है वह क्रीम पर निर्भर है ठीक है अगर फेशियाल करवाते हैं तो उसमें आपको वही लगभग पाँच सौ रुपये पड़ जाएगा ठीक है पाँच सौ रुपये हाँ पाँच सौ रुपये पड़ जाएगा टोटल टोटल पंद्रह सौ के क़रीब पड़ेगा फुल सर्विसिंग लड़के के लिए ठीक है लड़का के लिए नहीं कुछ ज़्यादा नहीं है इसी की सुबिधा देंगे आठ सौ चौवन होगा वह तो ठी होगा हाँ क्यों नहीं होगा हाँ कब है शादी हाँ तो आप वही आइए तीन चार दिन में आ जाइए फ़ोन कर के आइएगा ठीक है क्योंकि यहाँ ज़्यादा बिजी हम लोग रहते हैं अभी काफ़ी लगन चल रहे हैं ना ठीक है तो हाँ दो दिन पहले हो सकता है अरजेन्ट का अरजेन्ट की फ़ीस ज़्यादा लग जाएगी हाँ हर रोज का फेशियल जाएगा इसलिए आप तोड़ा पहले करवा लीजिए अच्छा रहेगा ठीक है हाँ क्योंकि शादी का दो रोज़ एक रोज़ बच जाएगा तो फिर उसको फेशियल में टाइम भी लगता है ना